आं लायो अमा अमा फिसियो आरो दायो आङो अमाखौ बायो बायनानै बायदों बायनानै दा अमाखौ फिसिदों फिसा बुन्दिखौ बायोबा दानि दिनाव फास हाजार गाहाम होनबाबो आङो जेनोबा बायनानै दा बुन्दिया फिसा मोनो नालाय बुन्दिखौ बायनानै दा फिसा आरजिदों मासेयावनो आङो फास हाजार फास हाजार मोनो दायो फिसा अमा बुन्दिखौ आरो बे अमाखौ फाननानै आङो बिराद इनकाम जानायखाय बिराद मोजां मोनदों आरो आरो मोसौबो मोसौबो दङ मोसौबो बायनानै लानाय बे मोसौआबो आङो दायो मोसौखौलाय

बोसोराव मासे फिसा मोनबाबो गाइखेर मोनो गाइखेरखौ आङो दुइ लिटार मोनो बे दुइ लिथारखौनो आङो फाननानै दा बिराद इनकाम खालामनो हानायबायदि मोनदों आरो जेनेबा मोसौनियावबो आरो बे अमानियाथ' अमा अमायाथ' माबाखौ खासि खालामनानै फिसियोबा मासेयावनो मासे अमाया आद दस मास नांगौ आरो देरनो थाखाय दस मास नांगौ आरो देरनानै फानबाथाय फाननायाव मोनो बिदिनो बार' हाजार थेर' हाजार बेफोरबायदि मोनो आरो दा मोसौनिफ्राय अमाया बिराद इनकाम गोनांसिन आरो आरो दा जोङो बेखौनो फाननानै न'खर फेहेरनो हादों गथ' गथाइ फोरोंनो हादों अमा फिसिनानै आरो अमायावबा हले बिराद इनकाम जायो आरो जेनेबा आदारखौ बायनांगौ बायनायालाय आदार बायनायाव थाङो थाखा फैसायालाय होनबाबो माबा फाननानै मोनफिनबा बे थांनाय थाखाया फैफिनो आरो खस्थ' खालामनानै दिहुनथारनांगौ जायो आरो बे माबाखौ अमानि आदारखौलाय होनबाबो खस्थ' खालामसेयावबो इनकामा फैयो नालाय ओंखायनो बानाय फैया आरो अमाखौ मोसौआलाय बिदिनो खानानै दोनबानो थायो दै दौनांगौ आरो मोसौखौ जोङो बोसोरैल'सो मोनो आरो बोसोरै जोङो मोसौखौ फाननो मोना बोसोरनै बोसोरथाम गाहाम बिदि दोनबासो जोङो मोसौखौ फाननो मोनो होनबाबो जों अमायाव एसे लाब मोनसिनो नालाय जोङो खस्थ'बाबो अमाखौ फाननाय बा अमाखौ लानाय जायो आरो जोङो अमायावबा हले बिराद इनकाम जायो आरो मासे अमायावनो जोङो दस बार'था गाहाम फिसा मोनो बे फिसा बेसेबां फिसा मोननायावनो जोङो दानि दिनाव फास हाजार गाहाम फिसा माबा मोनोबा बेसेबां इनकाम जायो बेनिखायनो जोङो बानाय बानाय फैया आरो खस्थ'बाबो सोलियो जोङो माबाखौ अमा फिसिनायावबा हले